अ दाथ' दंफां लाइफांखौ मानि थाखाय गायनाय जायो जेनेबा साननो थाङोब्ला देहानि थाखायबो मोजां आरो दंफां गायोब्ला फांसे दंफां गायोब्ला फांनै दंफां गायनो लुबैयो दा बेबायदिनो बारियाव दंफां लाइफांआ गायगासिनो दं जाय जाय दंफांखौ गायदों आं बे दफाङा जाबाय मा जोंनि नांगौ दंफां मोजां दंफां नालाय जों सिसुबो गायो बेनिफ्राय गामब्रि बेनिफ्राय इउक्लिपटास होननाय दंफां दं बेखौबो गायजादों मथामथि दा बेलेगाव बेलेगनि माबाफोरखौ नायोब्ला दा आंनि न'खराव दंफां लाइफांआ इसे मोजाङैनो दङ आरो आं बेखौ मानो गायदों आं साननानैनो गोबां मानसिया बुंनायखाय दंफां लाइफां गायोब्ला मानसिनि देहानि थाखायबो मोजां अक्सिजेनफोरा मोजां जायोनो माबा मोजां जायो होननायखाय आं दंफांखौ गायनाय जादों बेनि गेजेर गेजेर गयखौबो गायदों आं दा दंफां लाइफांनि थाखायनो गया नारसिनजोबबाय दा बेखौ आं सानबाय दं दंफांखौ दानबा मोजां जागोन ना मा जागोन दा आं सानबाय दंफांआबो देरथोंसै जियानो जा दा दंफांआ एसे एसे देरबोबाय इसे मोजां जाबोबाय दानिया नाथाय नैबे दा फागुन सैथो मासनि बार अखायाव दंफांआ गुयो गामब्रि दंफांआ सायावनो थायोथ' रोदाया बेनिखायनो गुबाय थायो थेवबो थानि थुनिखौ दाननानै दिखांगासिनो दं आं दा बेखायनो जोंनि खायसेफोरखौ साननो थाङोब्ला जोंनि जिखिनि बारहावा बे बारहावाखौ एक्सुवे'लि जों नायनो थाङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो खायसे खायसे खामानियाव न'खराव नांगौ जायोबा जों नायनानै मोजां जों दाननानैबो न' खानो हायो दा बेनिखायनो आंनि दा जिखिनि आं नुबाय गोबां मानसियानो दंफां लाइफांफोरखौ गायनो हमदों लासै लासैनो गैयामोन जोबबायमोन मानसिफोरनि दावराव दावसियाव दंफां लाइफांखौनो गायनो रोङामोन दा नाथाय सोरखारनिबो इसे इसे माबा मोन्दों नालाय दा खायसे खायसे गोबांआनो गायगासिनो दं आं दा दंफांखौ गायो गायगासिनो दं आंनि बारियाव आं निजे गायदों मालायखौ आं बुंनो थाङा दा आं देहानि माबाफोरखौ नायनानै मानसिफोरा बुंबाय थानायनि थाखाय आं दंफांखौ गायदों दाबो इसे गायबावनो गोनां जायगा दं दा बेनि थाखाय आं बे दंफांखौ गामब्रि गायगोन ओमफ्राय सिसु गायगोन बेनिफ्राय बे इउक्लिपथास खौनो गायगोन आं दानो काथनि थाखाय मोजां नालाय बेखौसो गायगोन आं बेखिनिआनोसै आंनि बुंनो गोनाङा अ दा दंफांखौथ' आं मथामथि दा दफाङा न'आव ए ओरैनो दंफां गिदिरा पसिस दालसो दं बेनिफ्राय दा बे दंफांखौ खायसे खायसेफोरा बायनो बिबाय दं आं फानाखै आंहाबो बे सोरखारि न' फैनो गोनां बे न' फैबाथाय आं बेखौ हागोन बेखौनो फाननानै आं इसे रां थुब्रायनानै न'खौ इसे लुनो होननानै सानदोंमोन दा आं दंफांखौ फानथ'वा होननानै आं बुंबाय दङ दा आं जिखिनि आंनि दंफां गायनाय आं गायजोबनो हायागौमानि बे दंफांखौ फानथ'वा होननानै आङो मानसिफोरनि सिगाङाव बुंबाय दङ बेखिनिआनो दा आंनि दंफां गायनाय बे बारिनि हदा गासैजों बारा गैया मिसाखौ बुंना मा जानो मथामथि दुइ बिगानि अलप खम दं हाया दुइ बिगायानो होनो मानसिफोरा दा हा फाथथायावबो दुइ बिगा दं बेयावनो न'बो दं बेयावनो दंफां लाइफां गयबो दं बेखिनियानो